नमस्कार जियां तुस जानदे ओ अ'ऊं जम्मू दी गै रौह्ने आह्ली आं ते साढ़ा जम्मू शैहर जेह्ड़ा ऐ एह् दरियाएं ते नदी कन्नै पैह्चानेआ जंदा ऐ ते साढ़ा इलाका जेह्ड़ा थोह्ड़ा प्हाड़ी बी ऐ ते साढ़े इत्थें जेह्ड़े दरिया बगदे न ओह् न तवी झेलम चनाव अखनूर जेह्ड़ा बगदा ऐ दरिया काफी बड्डा दरिया ऐ ते तवी ते साढ़ा जेह्ड़ा कन्नै उत्थें साढ़ी बाह्बे आह्ली माता रानी बी बसदी ऐ ते तवी जेह्ड़ी साढ़ी ऐ एह् पैह्लें इन्नी चौड़ी नेईं ही होंदी लेकिन बल्लें बल्लें बल्लें के प्हाड़ें दा पानी आई आइयै ते ओह्दे कन्नै जेह्ड़े कटाऽ होंदे गे ओह्दे कन्नै गै साढ़ी एह् नदी जेह्ड़ी ऐ तवी बड़ी बड्डी होंदी गेई ते इस तवी दे कनारे सूर्य पुत्री दा मन्दर बी बने दा ऐ इत्थें लोक जाइयै पूजा बी करदे न उसी मन्नदे बी हैन ते कन्नै जदूं गणोश चतुर्थी होंदी ऐ अदूं बी लोग उत्थें जाइयै गणेश चतुर्थी चतुर्थी दे बाद उ'नेंगी परवान जंदे न उत्थें होर कन्नै इत्थें साढ़े इत्थें जम्मू च निक्के निक्के तलाऽ बी हैन बाड़ियां बी हैन बनी दियां जेह्दे आस्तै लोग उसी इस्तमाल करदे न ते जेह्ड़ा झेलम दरिया ऐ ओह् बी इक कि'ला ऐ उत्थें अखनूर ते ओह्दे कंढे गै बस्से दा ऐ झेलम दरिया जेह्ड़ा ओह् बौह्त बड्डा ऐ काफी चौड़ा ऐ होर काफी गैह्रा ऐ उत्थें बी लोग अपने दिन ध्यार मनाने आस्तै जां मुन्नन शुन्नन होंदे न जां कोई फुल्ल परवानें होंदे न ते अस्तियें आस्तै बी लोर उत्थें जंदे न ते उसी बी पूज़दे न उत्थें बी लोक पूज़ा करने आस्तै जंदे न दरिया दे कंढे ते उत्थें नावां बी चलदियां न ते किश्तियां बी चलदियां न लोक ओह्दे च क्योंकि बड़ा डूंह्गा ऐ केईं लोक ते केह् करदे पता गै निं लगदा जेह्ड़े बड़े दुखी होंदे ओह् बी चली जंदे न ओह् उत्थें अपने आप गी खतम करने आस्तै लेकिन साढ़ा एह्दे कन्नै एह् बास्ता निं ऐ बास्ता एह् ऐ के एह्दे उप्पर इ'नें दरियाएं दा साढ़े समाज बिच्च बड़ा असर ऐ क्योंकि साढ़े लोकें दी जेह्ड़ी सोच ऐ इसी मन्नने दी ऐ क्योंकि एह् धार्मक स्थल न जिनेंगी अस पूज़ने होन्ने आं ते इस्सै बास्तै लोग जेह्ड़ा उत्थें जदूं दुर्गा माता दी अश्टमी होंदी ऐ ते केह् नांऽ असें सांख लाई दी होंदी ऐ उसी परवान जंदे न ओह्दे लोक बिच्च बी खड़ोइयै पूज़ा करदे न ते इस गी अस बड़ा मन्नने आं लेकिन केईं जगह् साढ़े छप्पड़ तलाऽ बी बने दे न ते लोक केह् करदे न कि भाई ओह्दे बिच्च जाइयै कोई कपड़े धोआ दा अपने जानवरें गी बी उत्थें पानी पला दा ते अपने घर बी लोक उ'ऐ पानी लेइयै जंदे न एह् जेह्ड़ा ऐ साढ़े लेकिन एह् अच्छी चीज़ निं ऐ एह्दा साढ़े समाज़ पर कोई अच्छा प्रभाव निं पौंदा ऐ क्योंकि लोक उस्सै गंदे पानी दा इस्तमाल करा दे न ते में बड़े बारी कोशश करनी आं लोकें गी कि भाई एह् पानी जेह्ड़ा ऐ उसी स्हेई तरीके कन्नै इस्तमाल करना चाहिदा कन्नै सानूं पानी गी जाया निं करना चाहिदा ते एह्दे कारन बी केह् होंदा ऐ कि झेलम नदी बी साढ़े एह् बी श्रीनगर दी सुन्दरता गी बौह्त बधांदी ऐ कन्नै एह्दे आस्सै पास्सै बी डल झील बी बनी दी ऐ जित्थें जाइयै लोक ओह्दे बी नज़ारे लैंदे न में अस मीं ते जेह्ड़ी आक्खो ते मीं ते नदी बी शैल इसी तवी पुत्री बी अस आक्खने आं ते लोग झेलम गी बी चनाव गी बी बड़ा मन्नदे न होर काफी बड्डा जेह्ड़ा पुल ऐ एह्दे उप्पर बने दा ऐ लोग आरें पारें जंदे न लेकिन केईं बारी केह् होंदा सानूं लगदा ऐ कि कोई आक्खै सानूं इक्कले जाने गी ते इक्कले जाने गी साढ़ा जेह्ड़ा मन ऐ ना ओह् नेईं मन्नदा ऐ ते क्योंकि थोह्ड़ा बौह्त इं'दे प्रभाव न क्योंकि साढ़े साढ़ा मन्दरें आह्ला शैह्र ऐ लोक इ'नेंगी दिखदे न सुच्चा पानी लेआंदे न अपने घरें इस्तमाल करदे न ते फिर उ'नेंगी इक पूज़ा इ'नें नदियें गी गै इक पूज़नियें दे स्थान पर अस रक्खी सकने आं ते तां कि अस इ'नेंगी चंगे तरीके कन्नै अस इस्तमाल करी सकन ते बड़े लोक दिखदे न कि उत्थें छोटे जेही जेह्ड़ी तवी दे कनारे न छोटी जेही झील बी बनाई गेदी ऐ लोकें दे इ'यां पिकनिक स्पाट बनाने आस्तै तां कि लोग उत्थें जाइयै मजे करन सब कुछ इस दरियाएं दे कारन ही संभव ऐ सानूं दरियांएं दे बिच्च लोकें गी इ'नेंगी एह् समझाना पौंदा कि इ'नेंगी गंदा नेईं करन बड़े लोक एह्दे बिच्च कूड़ा करकट सुट्टी ओड़दे न जेह्दे कारन कि साढ़े जेह्ड़े पानी दे दरिया न एह् खराब होई जंदे न क्योंकि एह् साढ़ी अफाजत आस्तै एह् अफाजत बी करदे न ते लेकिन केईं बारी एह् बाढ़ दे कारन सानूं बरबाद बी बरबादी बी होंदी ऐ शैह्रें दे बिच्च केईं ग्राऽ दे ग्रांऽ रूढ़ी जंदे न ते इ'नेंगी जिन्ना अस इ'नेंगी संभालियै रखगे एह् साढ़े जीवन दी संसार दी पूंजी ऐ तां कि साढ़ा देश बी शैल लग्गै साढ़ा जेह्ड़ा जम्मू कश्मीर ऐ ओह् बी शैल लग्गै साढ़ी आबो हवा बी बनी रवै ते इस बास्तै साढ़ी सोसाईटी बिच्च साढ़े समाज़ आस्तै इस दा बड़ा इंपैक्ट ऐ